ہلو جناب سویگی سے بات کر رہے ہیں آپ

جی میں عبد الواحد بول رہا ہوں جناب میں نے دو دن پہلے سویگی سے ایک آرڈر بک کیا تھا جی جس میں میں نے دو لارج پزا دو چکن برگر

اور ایک دال مکھنی تھی اس میں جی جی جی تو سر اس میں مجھے کچھ کیش بیک ملا تھا جو تقریباً ایک سو پچاس روپے کے قریب تھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ رقم میرے ایپ میں ٹرانسفر کر دی جائے یا پھر میرے اکاؤنٹ میں آ جائے جی نہیں سر ابھی تک نہیں پہنچی دو دن میں آ جائے گی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب شکریہ